जोंनि गामियाव जोंनि ओनसोलाव गंसे टिउबवेल दङ बेखौ जोङो मोनसे खामानि होनाय बायदि जायो जोंहा बे टिउबवेल दैखरनि थाखाय जोंहा बिराद मोजां दै जानो हायो दंखलनि अनगायै जों बे दैखरनि खामानिखौ जोङो गोबां मिन्थिनो हायो आरो जोंहा दैखरजों थायोब्ला जोंहा बे दैखरनिफ्राय दै मोनो जोङो दैखरखौ जोङो नांथारगौ बे दैखरा जोंनो दै होयो गोबां दै मोनो दैखराव जोङो बुरजा बुरजा दै खावनानै लाबोनो हायो बे दैखरनिफ्राय जोङो दै लानानै जि जोम सुयो जों दै नङाबा जोङो थांनानै थानो हाया जोङो दैजोंसो मोजां खामानि जि जोम बायदिसिना थोरसि लथा बासोन गासैखौबो सुनानै जों साफा खालामो माबा मोनसे जोंनि गाननाय जोमनाय गासैबो बिथिङावनो लेथ्रा गाज्रि जायोब्ला जों बे दैजों सुनानै जोङो साफा खालामो बेनिखायनो दैया जोंनि जिउ बायदि गोनांथार मुवा बेखौ जोंनो दै नङाब्ला जोङो थांनानै थानो हाया बे दैखौ जोंनो सान हर नांगौ जोंनि देहायावबो दै थायो जों दैजोंनो थांनानै थायो दै नङाब्ला थांनानै थानो हाया बेनिखायनो जोङो बे दैखरनिफ्रायनो जोङो बयबो संसारावनो गामिनि मानसिफोरा दैखरखौ बाहायनानै जोङो बे दैखरनिफ्राय मोजां उपकार जायो जोंहा बेखौनो बाहायो गुबुन दैखर दंखलफ्राथ' फिसा खामानि बेफोरबोथ' बारा थोया लोमा जायो नालाय दंखलनिफ्राय मोनोब्ला जों बाहायख'नो हाया जोंहा दैखराव गोबां दै हाबनायनि थाखाय खुला जायो जों बे दैखरखौनो जोङो मोजाङै बाहायोब्ला मोजाङै सोलिनो हायो जोङो दैनि थाखायनो गुबुन गुबुन जायगायाव थांब्लाबो जोङो दैखौ मोननो थाङा बेनिखायनो जोङो बे दैनि थाखाय गोबां नांगौ जानायलाय जोङो दैखौ दैखर जावनानै गोबां खस्त' खालामनानै बानायनानै लायो न'खर न'खर बे दैखौ दैखर बहायनो थाखाय जोङो गोथौ हाखर जावो जोङो बे दै गोथौ हाखर जावनानै जेब्ला दैया साफा जायो बे दैखरखौ जोङो बेसिमहाय दोनो थालायाव मोजां साफा खालामनानै जोङो बे दैखरनि रिं सोनानै जाबै जाबै गाथिनानै दोनबोयो बेनि फ्रायनो दैखर जायो बे दैखरनिफ्राय जोङो दै जानो थाखाय गोबां सुबिदा मोनो जोंहा दैखर नङाब्ला मोजां जाया दंखलाव दैया एसे खम मोनो बेनिखायनोथ' दैखरा जोंनि थाखाय मोजांसिन सुबिदा जोङो दैखरखौ न'आव थायोब्ला जोंहा जोङो जि जोम सुनाय जानाय लोंनाय ओंखाम संनाय माइ गायनाय गासै बिथिङावनो जोंनो दैखौ नांथारगौ बे हाबाफारिनि थाखायनो जोङो बे दैखौ बाहायनो नांथारगौ जायो दैखरा बबेबा बबेबा बायदि दैखरा गोथौ जायो आरो बबेबा बायदिया थौलेयावनो जायो जेरै रिङा गोथौ सोहरोब्लाथाय रिङाबो बुरजा जायो आरो थौले दोनोब्लाथाय रिङा खम जायो बे दै गोथौ सोहरोब्ला दैखौ जोङो मोजां गोग्गो मोजांसिन दै मोनो बेनिखायनो दैखरखौ जोङो एसे गोथौ सोहरनो हायोब्ला अन्थाइ बारियाव दोननो हायोब्ला जोङो दैखरा गोबां मोजां जायो बेनि थाखायनो जोङो बे दैखर बानायनायाव गोथौद्रायबाथाय कस्त' जायो बानायखोबोनायावबो कस्त' जायो बेनिखायनो जोङो बे दैखरखौ बानायग्रा मिस्ट्रिबो लाबोयो नैबे दैखर बानायनायाव जोंहा गोबां खरसाबो थाङो बे मिस्ट्रिफोरनो होनो थाखाय बेयावनो जोङो दैखरखोबो गोबां मानसिफ्रानो बानाया बेनिखायनो खायसेफ्रा दंखल बानायो बे दैखर मोनब्लाथ' मोजाङानो दैखरनि थाखाय जों जि जिखौ दै मेल्ला मोननायनि थाखायनो जोङो दैखरखौ मोजां मोनो जोङो दैखर बानायनायोब्ला दैया साफा मोनोब्लाथ' गोबां मोजां जायो जोङो दैखौ बाहायनो थाखाय बयबो मोजां जायो माने दैया जि जोम सुनाय बा आइथिं आखाइ सुनाय दुगैनाय गोबां खामानियावनो जोङो दैखरखौ बाहायनो लायो बे दैखर थायोब्लाथाय जोंनि दैखरनि दैजों जोङो बाहायनायाव मोजां जायो बेनि थाखायनो जोङो दैखौ दैखरनिफ्राय बहननानै बाल्थिं मोनसे फिसा लानानै जाहाथे दिखांनो हानाय बायदिहाय दिरुं मोनसे लागायनानै जोङो बे दैखरनिफ्राय दै हाननानै जोङो थोरसि लथा हिनजावफ्रा जेरै थोरसि लथा सुबाय हौवाफ्राबो बिदिनो दुगैनाय लोबनाय खालामबाय आथिं आखाइ सुनाय बे दैखरनिफ्राय मोजांसिन जायो दंखलनिख्रुइबो साबसिन जायो ओंखायनो जोङो दैखर मोनोब्ला साबसिन जायो दैखौबो बांसिन बाहायनो हायो जोङो बेफोरबायदिनो गोबां खामानियाव होयो दैया माने दैयानो जिबन होननाय बायदि दैयानो जिउ बायदि बेनिखायनो जोङो दै नङाबा थांनानै थानो हाया जोंनो दैखौ दैखरनिफ्राय दै मोनलोंनाय दैखरनिफ्राय खायसेफ्रा दैखौ सरो आरो बेनिफ्राय सरनानै लोङोब्ला साबसिन जायो दैखरनिफ्राय आरो खायसे दैखरा गेरुवा थायो माराम गोजा लहा बायदि रंनि लहा गाबनि रं बायदिबो ओंखारो बेखौ जोङो दैखरनिफ्राय दिखांना मोननाय दैखौ जोङो सरनानैबो लोङो सरनानै लोङोब्ला मोजां जायो दा जों दैजोंनो गोबां बेमार आजार जायो बेनि थाखायनो मानसिफ्रा दैखौ सरनानै लोंनांगौ सरनानै लोंब्लासो दैयानो साफा जायोब्लासो अब्लासो जोङो जोंनि देहायाव दैनिफ्राय बेमार आजार जानाया गोबां खम जायो हाण्ड्रेड जौसेयाव स्निजि गुजि पारसेन्टआनो जोङो दैनिफ्राय बेमार जानायनि साफा दै लोङोब्ला बेमार आजार जानायनिफ्राय रेहाय मोनो बेनिखायनो जोङो दैखरखौ मोजाङै बाहायनांगौ जोङो दैखरखौ नांथारगौ जोङो दैखरनिफ्राय गोबां मानसियानो बुरजा बुरजा दै खावनानैबो मोनो बेनिखायनो जोङो दंखलखौ जोङो मोजां मोनो दंखलखौनो दै बुरजा मोनो नालाय मोजां मोनो बेनि थाखाय जोङो दैखरखौनो मोजां मोनो होननानै जोङो बुंनाय जायो बेखिनिखौनो बुंनाय जाबाय